सभलोक जानै छै दौड़ैमे बहुत ज्यादा शक्तिके प्रयोग होइ छै बहुत ज्यादा ताकत लागै छै शरीरके ऊर्जाके निचोड़ि लै छै तऽ दौड़ै के बाद आदमीकेँ बहुत बढ़िआँ पोषणवला भोजन करना चाही बहुत अच्छा अच्छा भोजन करना चाही जाहिमे बहुत ज्यादा प्रोटीन हुए कैल्सियम सभ हुए आओर ताकतके सामान विटामिन ए बी सी डी आ बहुत चीज होइ छै ओसभ हुए तऽ बहुत बढ़िआँ साथमे सभ खाना पीना करना चाही हरा हरा सबजी आदमीकेँ प्रत्येक दिन खाना चाही अगर ओ माँस मछली खाइ छै तऽ अण्डा खाय सकै छै माँस मछली सप्ताहमे एक दू दिन खाना चाही अण्डा शाम सुबह खाना चाही बहुत शक्ति मिलै छै आओर जे माँस मछली नहि खाइ छै ओकरा दालि दालि खाना चाही हरी सबजी पोषणवाली सबजीसभ खाना चाही फल खाना चाही फलमे सेब खाना चाही आ नाशपातीसभ सभ सभ फल खाना चाही सभ फलमे अलग अलग प्रकारके विटामिनसभ पायल जाइ छै बहुत बढ़िआँसँ पोषण लेना चाही हाँ ओकरा समय समयपर पानि पीना चाही पानि पियैसँ शरीर एकदमसँ चालू रहै छै एकदम एक्टिव रहै छै जाहिसँ कि आ आदमी बहुत फुर्तिला रहै छै क्यूँकि दौड़यके बाद आदमीके बहुत ज्यादा पसीना निकलै छै जाहिमे ओकर शरीरके पानिके लेवल कम भए जाइ छै तऽ आदमी सभकेँ पानि टाइमपर पीना चाही दिनमे कमसँ कम पाँच छओ लीटर पानि पीना चाही आओर पानि पियैसँ बहुत ज्यादा फायदा हइ छै आदमीसभ पानि पियैके बाद बहुत स्वस्थ रहै छै डॉक्टर सभके भी कम जरूरी पड़ै छै एकदम कोनो कोनो बहुत ज्यादा बिमारी तिमारी फैल जाइ छै डॉक्टर भए जाइ छै नहि तऽ जे जे आदमी दौड़ै आर छै बढ़िआँसँ पोषण सभ लै छै खाना पीना करै छै ओ सभकेँ डॉक्टरके कोइ जरूरी पड़ै छै ओसभ आरामसँ अपन जिन्दगी काटै छै बैठि कऽ बहुत मेहनत करै छै जे दौड़ै तोड़ै छै ओ बहुते ओकर शरीरमे बहुत तागत रहै छै बहुत तागत यूज भए जाइ छै ओकरे कारण आदमी सभकेँ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज खाना पीना चाही बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ चीज जेनाकि माँस मछलीसभ भेलै फल फूल भेलै आओर साग बहुत जरूरी होइ छै सागमे बहुत ज्यादा प्रोटीन रहै छै पालकके साग खाना चाहिए लफाके साग आओर आओर आबै छै आइ काल्हि पनीर आबै छै पनीर तनीर खाना चाहिए ओकरा सुतयसँ पहिले हल्दी आओर दूध पी कऽ सोना चाही हल्दी आओर दूधमे बहुत ज्यादा तागत रहै छै आओर हल्दी आओर दूध शरीरके बहुत ज्यादा कष्टकेँ सोखै छै हल्दी दूधसँ बुखार भी नहि आबै छै आओर आदमी सभकेँ भूजल चना आओर दूध हल्दी पी कऽ सोना चाही जाहिसँ दिमाग बहुत तेज रहै छै आदमीसभ एक दिनचर्या बनि जाइ छै सुबह उठै खाना खाइ छै खन दौड़ै छै एकदमसँ आदमीसभ पूरा ई सभमे लागल रहै छै तऽ आदमी सभकेँ खाना पीनापर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाही अगर आदमी बढ़िआँसँ खाना पीना खयतै तऽ ओ सभकेँ डॉक्टरके पास जायके जरूरी बिलकुल नहि पड़तै एकदमसँ ओ स्वस्थ रहतै आओर ओ बिना झिझकके कोनो काम करि सकै छै ओ बहुत मजबूत ओकर शरीर भए जाइ छै ओ बहुत अच्छासँ आदमीसभ खाइ छै पियै छै हमे देखै छियै ने सभ आदमी आइ काल्हि शिक्षित भए गेल छै सभ आदमी गन्दगीसँ दूर रहै छै सभ प्रत्येक आदमी जे छै अपन बाड़ीमे खाद अपन बाड़ीमे साग सबजी लगबै छै आ ओहिमे जैविक खाद दै छै एकदम

ओसभ सबजीमे बहुत ज्यादा प्रोटीन होइ छै नहि तऽ बाहरके सबजी जे आबै छै ओहिमे कैमिकलसभ दए कऽ बड़ा करै छै जाहिसँ आदमीकेँ बिमारी तिमारी बहुत भए जाइ छै बहुत खतरनाक खतरनाक बिमारी होइ छै जाहिसँ आदमीसभ बहुत बिमार पड़ै छै डॉक्टरसभके पास जाय लेल पड़ै छै तऽ आदमी सभकेँ ईसभ ध्यान देना चाही कि आदमीसभ अपने उगाबय अपने खाय आओर व्यापारी सभकेँ भी ध्यान देना चाही कि ओसभ बढ़िआँ से खाना पीना आओर सबजी फल उगाबय जाहिसँ आदमीसभ बिमार नहि पड़य बहुत सोचि समझि कऽ इहोसभ देखि कऽ खाय लेल पड़ै छै ओसभ चीजसँ भा लोग भागल फिरै छै ई बिमारीवला चीज छियै कैमिकलवला चीज गाँवमे तऽ हरेक आदमी अपन अपन उगाबै छै सबजी सभ खाइ छै अपन खाइ छै आओर बहुत स्व स्वादिष्ट लागै छै ओ बिना खादवला सब्जियो बहुत प्रोटीनो रहै छै आदमीसभ स्वस्थ रहै छै एकदम मस्त रहै छै दिनभरि काम करैत रहै छै ओकरा थकावट महसूस नहि होइ छै आओर हँ नीन्द बहुत जरूरी चीज होइ छै एहिमे आदमीसभ नीन्द बहुत बढ़िआँसँ लेना चाही क्यूकि नीन्द लै के बाद शरीर अपन विश्राममे चलि जाइ छै शरीरके थकावट से बहुत कम भए जाइ छै आदमी सभकेँ नीन्द बहुत बढ़िआँसँ लेना चाही आओर आदमी सभकेँ हरेक काम बहुत बढ़िआँसँ अपन टाइम टेबुल करना चाहिए बहुत बढ़िआँसँ करबै तऽ भए जेतै